हमरा आरके गाँव मे सेवा पानि गरीब लोक छियै नहि बुढ़ा पेन्शन दए रहल छै नहि किछो दए रहल छै गरीब लोक के नहि घर छै नहि रहै लऽ नहि दै छै इन्दिरो आबास मे नाम आबै छै तऽ काटि दै छै गरीब लोक के नहि दियै लए दै छै अपने खाय लै छै की कहै छै नहि अथी करै छै हमरा आरके गाँव मे एहिसे नीक बिजनेस करै लए किछो सरकार दैतियै बढ़िऑं रहतियै बिजनेस कए कऽ खैतियै खेती खोला सऽ तऽ बढ़िऑं हैतियै बिजनेस करै लए देतियै कोनो चीज तऽ हमरा आर के बिजनेस बिजनेसे में फायदा छै खेती मे थोड़ी फायदा छै सब चीज के महॅंगाइ भए गेलै बिजनेस करै लए दैतियै तऽ बिजनेस कए कऽ हमरा आर के दू पैसा हैतियै गरीब लोक खातियै

की कहै छै कोनो चीज आबै छै फण्ड से नहि दए रहल छै